मां गार्डन जी साड़ी वरिती मूंखे हुन जा कलर ॾाढा सुठा पिया लॻनि ॾाढी सुठी पई लॻे ऐं हुन जो रंगु सुठो हुओ हुन जी डिज़ाइन सुठी हुई इन करे मां वरिती पर मां उहा वरिती त मूंखे घर आयमि त हुन खे पाती ऐं धोती धोती त हुन जा कलर उॾी विया हुन जी डिज़ाइन ख़राब थी वई ऐं हुन जो रंगु सफ़ा ख़राब थी वियो इन करे मूंखे उहा न वणी मां कंहिंखे सलाह न ॾींदमि त गार्डन जी कोई साड़ी वठे हिन करे गार्डन जी साड़ी कोई न वठे